हलो हलो नमस्कार हाँ जी अच्छा तो जी अच्छा छोटे से तो बहुत छोटे से खेलते हैं और देखते हैं बहुत छोटे अच्छा लगता है खेलते हैं देखते हैं जाते हैं देखने हाँ अच्छा लगता है अच्छा अच्छी बात है चलो अच्छी बात है पसंद आया देखने में और खेल खिलाते हैं और खेलते हैं छोटे से खेलते हैं और देखते हैं ये कर करते हैं हाँ वो हाँ लखनऊ है दिल्ली है यहाँ ओके ठीक जब आओगी सब समझ लोगी देख लोगी खेलने लगोगी तब खेलने लगोगी ठीक हाँ आना कभी ठीक ठीक ठीक ठीक ठिक ठीक ठिक आओगी तब खेलने खेलो आँय जब जब आओगी तब खेलने लगोगी ठीक ठीक हाँ ठीक ठीक सीख लोगी ठीक हाँ ठीक ठीक ठीक ठीक है चलो पसंद आया अच्छी बात है कि अबकी बुलाएँ अबकी अबकी आएगी तो बुलाएँगे देख देखने के लिए ठीक ठीक और अच्छा है तो ठीक ठीक आना ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक आना देखने के लिए आना और देखना समझना ठीक नमस्कार